होशंगाबाद जिले में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं धान होशंगाबाद जिले में सबसे ज़्यादा धान उगाई जाती है धान से काफ़ी प्रॉफ़िट होता है हमारे किसानों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है जिससे धान की बिक्री भी अच्छी होती है हमारे यहाँ मूँग की दाल का काफ़ी ज़्यादा फसल फसलों के मामले में फसल लगाई जाती है मूँग से ज़्यादा प्राफिट होता है और कम समय में जल्दी फसलें जल्दी उसको कटाई भी की जाती है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा धान की फसल का माँग सबसे ज़्यादा अधिक है अनाज बोने से लेकर बाजार बेचने तक में धान का सबसे ज़्यादा फायदा होता है धान बेचने से हमारे यहाँ काफ़ी फायदा होता है जिससे कि हमारे किसान भाइयों को धान की उत्पत्ति भी हो जाती है और उनको खेती में और बढ़ावा मिलता है